हमारे यहाँ पक्षी अधिकतर देखने को माने कौवा और बगुला उसके बाद हो गया कबूतर उसके बाद हो गया कहने का मतलब ये हो इ उसको क्या कहता है और विदेशी पक्षी भी दिखाई देता है जैसे कि हो गया क्या कहता है कबूतर सूगा है सुग्गा सुग्गा भी अधिक मात्रा में दिखाई देता है हमारे यहाँ और कह रहे हम पक्षी यही सब दिखाई देता है हमारे यहाँ और इससे अधिक नहीं पक्षी दिखाई देता है अधिकतर कौवा सुग्गा बत्तक कबूतर ये सब अधिक मात्रा में हमारे यहाँ पाया जाता है